अरे वेल्डिंग वाली बोल रहीं हैं क्या दीदी अच्छा अच्छा अरे मेरे पास एक काम आया है तीन चार ट्रोल्ली बनाना है अपने को तो उसमें वेल्डिंग का काम रहेगा आपके पास मशीन उपलब्ध है अच्छा अच्छा और कुछ वर्कर भी चाहिए रहेंगे अपने को क्योंकि अपन अकेले थोड़ी बना सकते हैं दो चार ट्रोल्ली वो अपन चाट वाले बनाएंगे ट्रोल्ली पर कम से कम दो या तीन आदमी तो चाहिए अपने को

हाँ छः सात वर्कर तो चाहिए अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो आप मतलब वर्कर उपलब्ध करा देंगे तो मैं हाँ कर लूँ ट्रोले वोले मतलब जितने भी बनाने

हाँ एक्सपीरियेन्स भी ज़रूरी है क्योंकि एक्सपीरियेन्स बिना काम नहीं चलेगा हाँ काम थोड़ा सफाई से होना चाहिए नहीं तो क्या है कि सामने वाली पार्टी अगर माल नहीं उठाएगी तो अपने को अपना पैसा नहीं निकलेगा अपनी मज़दूरी नहीं निकल पाएगी अच्छा छा हाँ तो अच्छा नॉलेज है उनको काम का हाँ बस काम अच्छा होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और अपन सब मिल कर बढ़िया ट्रॉले का काम निपटा लेंगे अच्छे से अभी एक दो दिन बाद पार्टी सम्पर्क करेगी तो उन्होंने बोला था कि पहले आप तलाश लो मैंने सोचा कि पहले मेरे पास इतनी मशीने नहीं है मैंने सोचा कि मैं हाँ मशीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी न पहले वर्कर्स भी चाहिए इसलिए अच्छा अच्छा हाँ चलो बहुत बढ़िया बात है तो आप है न मैं आपको कॉल करती हूँ फिर है न आपको बताती हूँ तो फिर आप उनका मतलब उनकाे मशीन सहित आपको ले कर आना है है न और पेमेंट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी पेमेंट अपने को टाइम पर मिल जाएगा अपन उन लोगों को भी टाइम पर ही दे देंगे हाँ ठीक है ठीक है